हेलो

गामघर आब बढ़िएँ छै पहिलेसे बहुत सुधार छै हँ जाए आबैमे ठीक छै पहिले पानी आओर जाके ओहिना पानी आओर दैके जाए ले पड़ै रहै नाहपर पार भएके जाए रहिए ठिके छै हँ रोडो सब नहि ने रहै हँ हँ सब ठीक छै गली कुचीमे छै कनिटा अथी फचर ओ बनि हँ

तऽ भेलै ने बहुत सुविधा भेलै पहिले कीचड़सब जादा रहै तऽ पढ़ै ले नहि ने बच्चासभ जाए रहै हँ नहि कहौँ भए जाए सब ठिके छै